पहिरें ज़माने में डांस सिर्फ़ु सिंधी ई थींदी हुई ॾोका वॼंदा हुया छेॼ लॻंदी लाॾा ॻाईंदा हुआसीं थाल वॼाए करे जो नचंदी हुई जोड़ी जोड़ी लाॾनि में सिंधी गाननि में ऐं हाणे जोड़ियूं जोड़ियूं नचनि थियूं अंग्रेजी गाननि ते ॿाहिरां ॿार अॼुकल्ह डांसूं था सिखी अचनि ऐं सिंधी गाने में घटि था करनि पहिरों सिंधी ई हलंदी हुई ॿी कोई डांस कंहिंखे कोई ईंदी न हुई ऐं अॼुकल्ह जा ॿारनि खे सिंधी वणे ई कोन थी